हेलौ सार नोंनाव माबाफोर खामानिफोर मोनगोन नामा नोंथांनि कम्पानियाव जेखुनो माबा खामानि मावथाव थाव दंब्ला मावगौमोन आङो मोनब्ला आं नै बाताबारिनिफ्राय बुदों दंनाया बिदिनो बायदिसिना मोनसे

औ औ इलेकट्रिक बे इलेकट्रनिकनि बायदिसिना सावथेनाय मानायफोरनि आंनाव डक'मेन्सया दङ अफलायननिफ्राय लानाय औ औ बाताबारियावनो औ दा गांसेयाव जेन'बा बिसिबांसो होयो गुबुनफोर मावग्राफोरनो लाय आजिखालि आजिखालि जुगाव नय हाजारजों जानो हागोनसे सार

अननानै सारा बार' हाजारसो बार' हाजारसो होदो सार हनै

दे दे होनबालाय नायसै बिदिब्ला नायनाय जागोन औ औ दे आं बेखौ गासिबो जगार खालामनानै सारा सारखौ माला लोगो मोनगोन थारिकखौल' खोनथा हरबानो जाबाय रबिबार बहा लोगो मोनगोन न'आव रबिबारावथ' हनै अफिसा थालाना औ

आमफ्राय अफिसा बबे जायगायाव

ए ए बाथौफुरियाव औ दे आं गासिबो डकमोन्सफोरखौ जगार खालामनानै लानानै थांसै आङो

जागोन दे औ औ दे औ औ